बाहर बाहर जाइ छिए तऽ सबसे सस्ता कोन चीज होइ छै हमरालिए तऽ ट्रेने होइ छै सस्ता हँ तऽ ट्रेनेसे चलि गेलहुँ बाहर दिल्ली पंजाब कहीँ जाइ पड़ै छै तऽ हमे जादे करिके गरीब आदमी मतलब ट्रेनेसे चलि गेलहुँ सफर करि गेलहुँ ट्रेनेसे सफर कएलहुँ आओर तऽ दिल्ली बम्बै गेलहुँ ट्रेनेसे तब नहि अगर नहि कमाएब नहि करबै तऽ गरीब आदमी बाल बच्चा खएतै कोना सब करै काम मतलब करबै कोना तऽ सबकिछु भइआ गरीब आदमी मजलुस करै छिए जादे करिके सस्ता हमरा बिहारमे राजधान राजधानीमे मतलब ट्रेने होइ छै बढ़िआँ तऽ गाड़ी घोड़ा छोड़ि देलहुँ चलि गेलहुँ ट्रेनेसे हँ आओर तकरबाद जाके गेलहुँ कमैलहुँ खएलहुँ सबकिछु कएलहुँ मने गाड़ी घोड़ामे तऽ कहीँ भी गेलहुँ दिल्ली बम्बै कलकत्ता कहीँ भी बहार तऽ ट्रेनेसे गेलहुँ गरे मने गरीब आदमी हमे छिए तब ट्रेनसे सफर कएलहुँ जादे करिके हँ तऽ आओर कि सब मतलब तऽ आओर ट्रेन गाड़ी नहि कएलहुँ मा अथी नहि कएलहुँ तऽ सबकिछु मतलब गाड़ी घोड़ा सब ट्रेनेसे होइ छै सब बात विचार तऽ जादे करिके मतलब ट्रेनेसे गेलहुँ सफर कएलहुँ आओर इएह सबकिछु होइ छै तऽ ट्रेन नहि तऽ गाड़ी नहि तऽ आओर हमरा तऽ दिक्कत होबे करै छै गरीब आदमी बहुत दिक्कत होइ छै बहुत हँ तऽ जादे करिके ट्रेनेसब अथी कएलहुँ सफर तब तऽ ईसब ओहिसे मतलब अथी करिके कएलहुँ तऽ गाड़ी नहि तऽ ट्रेन बाह हमे तऽ गड़ी घोड़ा मारुति तऽ नहिए ने राजधानी कहीँ बाहरके कलकत्ता बम्बै दिल्ली गेलहुँ तऽ ट्रेनेसे गेलहुँ जादे गरीब आदमी छिए जाइ पड़बे ने करतै तऽ नहि कमैबै तऽ खएबै कोन चीज बालबच्चा खएतै कि एँ हँ तऽ इएहसब होइ छै

तब अथी ठीक हइ तब अपने आओर सब अएली तब ठीक